دیہی علاقوں میں کھیل کھیلنے کے بہت سارے فوائد ہیں جو صحت تعلیم اور سماجی تعامل کے مختلف پہلؤوں پر اثر انداز ہوتے ہیں کھیل کھیلنے کے بعض افراد کے جسمانی صحت میں بہتری آتی ہے وہ مختلف قسم کے کھیلوں میں شامل ہو کر اپنے جسم کی مضبوطی بڑھاتے ہیں جیسے کہ کرکٹ فٹ بال والی بال یا کسی دوسرے کھیل میں شرکت کرکے بڑھاتے ہیں کھیل کھیلنے کا موقع فراہم کر کے افراد کو نئے مواقع ملتے ہیں تا کہ وہ اپنی مہارتوں کو بہتر کرسکیں یہ ان کے حوصلے کو بڑھاتا ہے اور ان کی ترقی کو فروغ دیتا ہے کھیل کھیلنے کے ذریعے لوگ ایک ساتھ وقت گزارتے ہیں جو سماجی تعامل کو بھی بڑھاتا ہے یہ مختلف عمر کے لوگوں کو ایک ساتھ لانے کا ذریعہ بنتا ہے اور ان کو ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے کھیل کھیلنے سے افراد کی یہ حیثیت میں اضافہ ہوتا ہے خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو مقامی یا قومی سطح پر کھیلوں میں شرکت کرتے ہیں اور اپنے علاقے کا نام روشن کرتے ہیں کھیل کھیلنے سے انضباط اور تربیت کا بھی فراہمی ہوتی ہے کھیلوں کی تربیت جیسے کہ ٹیم کی کوشش ان کو اخلاقی قیمتوں کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے کھیل کھیلنے کے ذریعے لوگ اپنی فراغت کو بھرتے اور منفی اشغالات سے دور رہتے ہیں کھیل کھیلنے سے افراد کو ریلیکس ہونے کا موقع ملتا ہے جو دنیا کے دباؤ اور تناؤ سے دور رہنے کی مدد کرتا ہے بصورت خلاصہ یہ ہے کہ دیہی علاقوں میں کھیل کھیلنے سے افراد کو صحت تربیت تعلیم سماجی تعامل اور روحانی ترقی میں بہت مدد ملتی ہے